तव्हां स्विगी सां था ॻाल्हायो मां पंहिंजो ऑडर रद्द करण थी चाहियां जेको मां ॾिनो हुओ पनीर चांवर फुलको पनीर जी भाॼी चिकिन सूप लच्छा पराठां उहे सभु उहे सभु मुंहिंजो रद्द कयो वञे ऐं तव्हां खां हथ जोड़े वेनिती आहे मुंहिंजो उहो रिफंड प्रीविअस अकाउंट ते न मोकिले करे जेको मुंहिंजो ऐट प्रेज़ेंट अकाउंट आहे हुन ते फॉर्वड कयो वञे